ड्राइवर साहब आपका व्यवहार बहुत अच्छा है आपने मेरी बहुत मदद करी है और आपने मुझे सही जगह पर छोड़ने में अच्छी मदद करी है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद नहीं नहीं आप बहुत अच्छे है आपका व्यवहार भी बहुत अच्छा है और आपने जो मदद करी है उसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ